जोङो बाइकखौ जोथोनै लानो होनोब्ला जोङो जोबोद खस्थ' खालामनानैसो बाइकखौ लायो आरो जों नंखायनो जोथोनै लानांगौ आरो जों गोजान लामा सालायोब्ला बाइकखौ जेरै हेलमेट हमनांगौ बा जुथा लंपेन्ट मोजाङै गानलांनांगौ बा ग्लभ गानलांनांगौ आरो जों बाइक सालायोब्ला गोजान लामा सालायब्ला मेङो मेंनाया बिनि गेजेराव जोङो एसे ड्रप लानांगौ जायो बाइकखौ रानिं सालायबाय थायोब्ला एसे मेंनाय फैयो आरो बेखायनो जों लामा सामायाव दसे रेस्ट बा ड्रप लालांनांगौ बिनि थाखायनो बयबो बेखौ नोजोर होनांगौ जेरै बाइकखौ जोथोन लानाय बांद्राय जरै सालायोब्ला बाइकाबो खस्थ' मोनो बा मानसियाबो खस्थ' मोनो देहायाबो खस्थ' मोनो बेयावहाय जोङो एसे मेंनाय मोनो आरो बांसिन लोरबां जालाङो मानो होनब्ला ओंखायनो जोङो बांद्राय गोबारै सालायनो नाङा बा लासै लासै थांनांगौ बा बिदिनो लासै लासै थांनाया जोंनि थाखाय गाहाम आरो बिनि सायाव जोङो गोबारै सालायोब्ला जाब्रबथायबो जानो हागौ बा माबाफोर गाज्रि जोखोमबो जानो हागौ ओंखायनो जोङो लासै लासै सालायनायाबो जोंनि थाखाय गाहाम